जबसँ कोरोना महामारीके सङ्कट चालू भेलइए तऽ ओइमे बहुत रङ्ग बिरङ्गके बहुत आदमी बहुत तरहके घटना घटलइए तऽ रङ्ग बिरङ्गके बहुत चीजके उपयोग कयल गेलय रङ्ग बिरङ्गके दबाइ सब एहन तरहके मेडिकलमे नहि छलय नहि छल छलइए तऽ ओइसँ पहिले दवाइके बहुत यूज भेलै आयुर्वेदिक तहिना जे छै से एखनो बहुत विकल्प एहन छै जे नहि कतहु भेटतइ तऽ ओइ समय समस्याके हल कयल जेतइ तऽ ओ रङ्ग बिरङ्गके दबाइ सब आब समयमे जे भेट रहल यऽ से बहुत काज कऽ रहलइए तहिना जे एखुनका समय जे जा रहलइए किछु आओर परिवर्तन कऽ रहल यऽ तऽ अपने ओइ समयमे ई छलय जे कतहु कोनो दबाइ भेटय नहि छलय कोरोना महामारीके सङ्कल्पमे तऽ ओ एहन आयुर्वेदिक सङ्कल्प भेलइए जे रङ्ग बिरङ्गके दबाइ जतऽ ओ मेडिकलमे नहि भेट रहलइ अइ ओ दबाइ एखन बहुत तरहके भेट रहल बहुत रङ्गके दबाइ एहन छै वएहपर मे आदमी सबके बहुत जान बचलइए नहि तऽ ओइसँ पहिले बहुत आदमी करोना महामारीके चक्करमे बहुत आदमी नोकसान भेलइए कते बहुत तरहके घटना घटलइ रङ्ग बिरङ्गके बहुत तऽ ओइसँ बेसी दवाइ जे चललइ आयुर्वेदिकके द्वारा तऽ ओइसँ बचाव तऽ बहुत भेलइए बहुतके नौकरी ओइसँ छुटि गेलैये बहुतके रोजगार नहि भेटलइए तऽ ओइके मामिलामे एखुनका जे समय जा रहलइ अइ ओ बहुत रङ्गके भेटल भेटलइ अइ ओना काज भऽ रहलइए तहिना जे छै से एखुनका समय सबटा सब चेंज भेलइए करोना महामारीमे बहुत आदमी पीछे छलइए आब करोना महामारी दू सालके बाद बहुत दिन भऽ गेलइए तहिना एखन जे सङ्कल्प जे छै से चालू छै